असांजे कुटुंब जा जेके पीढ़ी दर पीढ़ी हलंदड़ केतिराई खाधा आहिनि जीअं त दालि पकवान कोकी साई भाॼी चांवरु पनीर पालक भुॻा बिह कढ़ी चांवरु जंहिं मां कढ़ी चांवरु सभिनी माण्हुनि जा फेवरेट खाधा आहिनि ऐं कढ़ी चांवरु उहे ठाहिणु ॾाढा आसान आहिनि सिर्फ़ु बेसण खे भुञणो हूंदो आहे हुन खां पोइ टमाटे जी रस विझिणी पवंदी आहे हुन में केतिरियूं ई भाॼियूं पवंदियूं आहिनि ऐं उहो हरको माण्हू ॾाढो दिलि सां खाईंदो आहे असां जो घर में कुझु बि त्योहार हूंदो आहे त लॻभॻि कढ़ी चांवरु ठहंदा आहिनि